हेलो हँ दीदी अपनेके की चाही मनचूरियन हाफ प्लेट लेबै कि फुल प्लेट लेबै अढ़ाइ सए रुपिए होयतै हँ हँ ओ स्वाद एकदम एजुका मनचूरिअन फेमस छै ओसब स्वादमे अपनेक कोइ चिंता नहि होत मतलब कोइ दिक्कत नहि होत स्वाद आर सब पहले से सब चीज देल रहत अब किछु एक्स्ट्रा बोलैके नहि नहि ओ सब ओसब एजुका हूँ पिज्जा कोन पिज्जा लैके हय कॉर्न पिज्जा या फिर कोन सा कॉर्न पिज्जा हो जाइ हो जाइत अपनेकऽ छओ सए रूपिए छओ सए रूपैआ मे एगो पूरा एसमॉल साइज नहि ई सबमे कम कि होयत ई सबके रेट फिक्से रहैत छै आ पिज्जा फुल साइज लै के छै या स्मॉल साइज लैके छै फुल साइज नओ सए होइ हय आरो आरो फुल प्लेट चाउमीन होइ जयतै डेढ़ सए रूपैआ चाउमीन सादा ई तंदूरी रोटी या नान या फिर नान कहि दियै तंदूरी रोटी तीस रूपिए परि जाएत अपने ठीक आ चाउमीन कोन चाउमीन सादा चाउमीन की अंडा बला या ओकरामे आओर किछु डालबै हँ पनीरबला भी हो जाएत पनीरबला एक सए अस्सीमे ठीक छै हँ छै बहुत किछु अपनेक बोलिए ने पनीर बटर मसाला ईसब अलग सब्जी टाइप भऽ गेलै पराठा लेबै रोटी लेबै तऽ ओहो ले लीजिए लै कोन चीज मटन छै छै मटन होइ जाएत अपनेके साढ़े तीन सए रूपैआ हाफ प्लेट मटन महँगा छै हूँ आओर अपनेके किछु आओर चाही कत्तेक देरमे भेज दियै ई सब आधा घंटामे ठीक छै हो जाएत आप ही के एड्रेस पर ठीक ठीक